हम स्कूल में पढ़ते थे स्कूल में जब पंद्रह अगस्त आता था छब्बीस जनवरी आता था उस उसमें हम भाग लेते थे डांस का भाग लेते थे टीचर हमको गाना गावती थी गाना का भाग लेती थी स्कूल में हम सहेली लोग मिलकर सब भाग लेती थी उसमें डांस भी हम लोग मिलकर स्कूल में करती थी बहुत अच्छा हम को डांस करती है इसलिए हम स्कूल में गाना भी गाती थी डांस भी लाती करती थी घूमने भी जाती थी अपने सहेलियों के साथ सब को लेकर स्कूल के टीचर हर सहेली पंद्रह अगस्त को छब्बीस जनवरी को सब सहेलियों को लेकर हम मिल कर गाना गाती थी और डांस भी करती थी सब हमारे स्कूल के लड़की मिलकर बहुत पंद्रह अगस्त को बहुत अच्छा डांस करती थी छब्बीस जनवरी को भी डांस करती थी टीचर हम लोग को लेकर कभी कभी घूमने बाहर जाती थी अंताक्षरी लड़ाती थी सब सहेलियाँ मिलकर अंताक्षरी खेलती थी उसमें गाना गाती थी यही सब स्कूल में हम लोग को अच्छा लगता है